जि'यां तुस मन्नी लेओ की ग्रांऽ च इक्क बिज़नेस इं'या बिज़नेस जिन्ने बी बिज़नेस होंदे न जियां में पैह्ला बिज़नेस कीता हा मशरूम दा बिज़नेस कीता हा ते मशरूम दे बिज़नेस दे बिच म्हाराज पैह्ले नंबर ते मतलब बाहर दा हिमाचल दा जेह्ड़ा लफाफा जेह्ड़ा मंगाना पौंदा ते जां ते लफाफा मंगाई लेओ रेडीमेड ते जां ते फिर एह् होई गेआ अपने जां भी घरै दा होई गेआ भो जिसी बोलदे न भौ भौ मतलब उसी साड़दे ते प्ही उसी भो गी मतलब ते उसी भो गी सकांदे न ते प्ही छे सत्त दिन परते दिंदे न सत्त अट्ठ परते दिंदे न उ'नेंगी ते प्ही ओह् मतलब बनाइयै ते भो बनाइयै प्ही मतलब ओह् त्यार करदे न जेल्लै ओह् भो त्यार करियै ते प्ही जाइयै ओह्दे च बीऽ लांदे न ते प्ही बीऽ लांदे न ते प्ही जाइयै मतलब ओह्दे लफाफे जेह्ड़े भरदे न मशरूम आह्ले ते इं'या बी मतलब करी सकदे न ते जां फिर इं'या करी लैता अपने एह् आह्ला रेडीमेड लफाफे मंगाए न जि'यां रेडीमेड लफाफा आंदा ऐ उसी अस घर रखदे न ते घर रक्खियै टेंपरेचर चाहिदा उ'नेंगी टेंपरेचर चाहिदा होंदा ठारहां उन्नी दा उ'नेंगी ठारहां उन्नी दा टेंपरेचर चाहिदा होंदा ते फ्ही ओह्दे थोह्ड़े लफाफे जेह्ड़े खोह्ल्लियै टकांदे न ते लफाफे दे जेह्ड़े मूंह् खोह्ल्लियै टकांदे न ते उं'आ पंदरां दिन मूंह् खोह्ल्लियै रखदे न ते फ्ही पंदरें दिनें दे बाद उ'नेंगी फंगस आंदी ऐ फंगस दे आने दे बाद भी उ'नेंगी अपने अस गोहा जेह्ड़ा गोहा बनाए दा होंदा असें त्रैऽ चार दिन पैह्लें असें इक्क गोहा बनाए दा होना ओह् गोहा बनाना असें ते ओह्दे च नारियल होंदा पूरा नारियल पूरा पाइयै मिक्स करियै दवाई मारियै ओह्दे चा कीड़ा जेह्ड़ा सब जेह्ड़ा खत्म होई जा खत्म होई जा जेल्लै कीड़ा ते फ्ही ओह् त्रैऽ दिन रक्खियै त्रैऽ दिन दे बाद मतलब ओह् प्ही जेह्ड़ी फंगस आई दी होंदी असें ओह्दे पर गोहा पाना थोह्ड़ा थोह्ड़ा कोई दौ दौ तीन तीन इंच जेह्ड़ा गोहा पाई ओड़ना गोहा पाइयै फिर उसी दूऐ त्रियै दिन आनी इं'या थोह्ड़ी थोह्ड़ी फुहार जेह्ड़ी पानियै दी दिंदे रौह्ना दिंदे रौह्ना थोह्ड़ी थोह्ड़ी फुहार इं'या दूऐ त्रीए दिन फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ा प्ही फंगस जेह्ड़ी उप्पर आई जा फिर उसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा गोहा मतलब दोआरै पाई ओड़ना दोआरै पाइयै ते प्ही पानी दिंदे रौह्ना थोह्ड़ा थोह्ड़ा ते प्ही अपने मतलब दोआरै फंगस मतलब प्ही ओह्दे पर गोहा पाइयै ते भी उसी पानी दिंदे रौह्ना ते इक्क म्हीने दे बाद जेह्ड़ी मशरूम थोह्ड़ी थोह्ड़ी निकलना स्टार्ट होई जंदी ऐ जेल्लै मशरूम जेह्ड़ी थोह्ड़ी थोह्ड़ी स्टार्ट होई जंदी निकलना फ्ही इसी मशरूम गी मतलब जेल्लै बड्डी बड्डी मतलब होंदी तां जेल्लै बड्डी बड्डी मशरूम होई जंदी रातीं फिर अस इसी रातीं चुनने ते चुनियै ते फ्ही अस मतलब इसी चुनियै फ्ही इसी कट्टने पिच्छुआं कट्टियै कट्टने दे बाद प्ही म्हाराज इसी अस धोने प्ही इंया पानियै च इक्क पानियै नै धोने पैह्लें फ्ही दूए कन्नै धोने फ्ही त्रीए चें जेह्ड़ा दोआई चें कड्ढने होने दोआई चा कड्ढियै ते दोआई चें कड्ढियै प्ही एह्दा जेह्ड़ा प्ही अस दो सौ दो सौ ग्राम दे पैकेट जेह्ड़े भरने होन्ने आं पैकेट भरियै वेट करने एह्दा वेट करियै इं'या दो सौ ग्राम दी पैकिंग होंदी ऐ ते भी ओह्दा वेट करियै वेट करने दे बाद प्हूी अस मोमवती कन्नै सील करने होन्ने इसी पैकेट गी ते जि'यां तुस मतलब तुस सोची लैओ जि'यां कोई ज्हार पैकेट लाए दा ऐ ज्हार पैकेट च कम से कम बी तुस मतलब उसी डेली दे जेह्ड़े तीन चार पंप होंदे जेह्ड़े पानी आह्ले तीन चार पंप जेह्ड़े पानी दे उसी लग्गी जंदे न ओह् लग्गी जंदे अपने तीन चार पंप ओह्दे बाद प्ही अपने तुस ओह् करियै फ्ही मतलब मशरूम ज्हार पैकेट लाया जि'यां रातीं ञारां बारां बज्जे मतलब दौ चार बंदे होन ञारां बारां बजे उट्ठना पौंदा ऐ ञारां बारां बजे उट्ठियै प्ही मशरूम रातीं चुनना पौंदी ऐ अगर इसी चुनो नेईं ते एह् खराब होई जंदी ऐ ते खराब होई जंदी ऐ ते अगर फिर ओह् चुनना पौंदी ऐ ते चुनियै ते फ्ही एह् जेह्ड़ी मतलब पैकिंग जेह्ड़ी दूए दिन मतलब एह् माल भेजना पौंदा अगर नेईं इसी इक्क दिन चुनो ते एह् मतलब खराब होई जंदी इं'या ते बड्डी बड्डी छतरी एह्दियां फुल्ली जन जंदियां न एह् एह् बिज़नेस ऐ मशरूम दा जि'यां आइया दूआ बिज़नेस आइया मुर्गें दा किश मुर्गें दा शैड होइया मुर्गें दा शैड इं'या पैह्लें निक्के निक्के चूचे पांदे न जि'यां निक्के निक्के चूचे पांदे न प्ही उ'नेंगी फीड पांदे रौहंदे ते प्ही कम से कम इ'नेंगी म्हीना लग्गी जंदा इ'नेंगी करदे त्यार करदे इ'नें मुर्गें गी ते म्हीनें दे बाद त्रीह् पैंत्ती दिनें दे बाद जेह्ड़ा एह् पूरा एह् त्यार होंदा ऐ मुर्गें दा

डेयरी दा आइया जि'यां गवां खरीदना पौंदियां जि'यां ओह् बड्डी बड्डी जरसी गवां होइयां ओह् खरीदियां भो लेना पौंदा जाइयै भो लेना पौंदा जाइयै भाड़ा होइया जि'यां एह् सारा मतलब लेना पौंदा ते फ्ही जाइयै मतलब जेह्ड़ा डेयरी दा कम्म खु'लदा ऐ शैड बी बनाना पौंदा डेयरी दा ते डेयरी दा शैड बी बनाना पौंदा ते फ्ही जाइयै इंदे गवें दा कम्म स्टार्ट करदे न प्ही जेह्ड़ी गौ इं'या कम से कम बी डेढ़ दौ लक्ख रपेऽ दी गौ लैती दी होऐ दस्स पंदरां किलो जेह्ड़ी इक्क डंग दा दुद्ध जेह्ड़ी देई दिंदी ऐ ते फ्ही मतलब ओह् डेली दा डेली जेह्ड़ा पैकिंग देना पौंदा जां ते लागा लग्गी जा कुदै इं'या तां बी एह् नेईं तां ते फिर बी मतलब ओह् करना गै पौंदा ऐ बाकी एह् बिज़नेस मतलब जेह्ड़े इन्ना गै ते ओह्दे बाद आइया मतलब जि'यां बक्करी दा बी करी सकदा ऐ जि'यां बक्करियां होइयां बकरियें दा एह् होइया मतलब जि'यां बक्करियां रक्खनियां होन मतलब जियां असें इक्क दौ मतलब बक्करी रक्खी दी ही ओह्दे परा बी इक्क दौ मतलब निक्के निक्के होर मतलब शिल्लु होइये फ्ही साल खंड दे बाद शिल्लु जेह्ड़ा बिकी जंदा ते प्ही ओह्दे बाद